मुख्य धर्म आओर परम्परा संस्कृति हमरा सबमे छै जे सुति कऽ उठय छियै भगवानके प्रणाम करय छियै फुलडाली लै छियै फूल जा कऽ तोड़य छियै फूल तोड़ि कऽ मन्दिर जाइ छियै मन्दिरके साफ सफाइ झाड़ू पोछा करय छियै तब भगवानके प्राथना करय छियै कीर्तन भजन करय छियै तब भगवानसँ पूजा पाठ खतम होइलाके बाद भगवानके प्रसाद चढ़ाबय छियै प्रसादमे यहाँ जाके कि कहय छै लड्डू घी मेवा माखन मिश्री इएह सब आदि सब दै छियै भगवानके यहाँ जे कि हमर परम्परा छै हमर बाप बाबा परबाबा इएह सब करने आयल छै हमहूँ करय छियै हुनकेसँ देख कऽ सीख कऽ हमरा पूजा पाठ करय लए मिललय भगवान अगर नहि रहतय तऽ यहाँ जाके कि कहय छै हमरा सब केना कऽ कि होइतय भगवानपर जादे विश्वास रखय छियै जे भगवानके पूजा करनाइ बेगर हमरा सब मन नहि लगय छै भगवान किछो नहि छै ओ सब प्रभुके कृपासँ हरेक काम होइ छै काम करय छियै कि कहय छै लेकिन तब फिर भी प्रभुके चरणमे हमर सब ध्यान लगल रहय छै कि भगवान केनहै करि कऽ हमर सब जे छै दिन दुनिआ समय बढ़िआँसँ व्यतीत करबाबहो जे भगवान ने भगवानके उपर हमरा सब एतना विश्वास गहरा होइ गेल छै कि कि कहय छै जे सब काम छोड़ि कऽ चाहय छियै कि कि कहय छै पूजामे लीन रहौं भगवानसँ ईहाँ जेकी दर्शन करौं तीर्थ यात्रा लोग मनोकामना कोइ चीज भगवानसँ माँगय छियै अगर हमरा हो जाइ छै तऽ तीर्थ यात्रापर निकलय छियै पैदल जल चढ़बय लिए जाइ छियै यहाँ एक सओ आठ किलोमीटरके दूरी यहाँ जे कि कहय छै देवघर छै तब फिर भी यहाँ जे कि कहय सुल्तानगञ्जसँ जल उठायके हुनका यहाँ जे कि शरणमे जाइ छै लोग जल चढ़ाबय छै कि कहय छै जे हमरो मनोकामना पूर्ण करि देलखिन भगवान तऽ हमहुँ ईहाँ जे कि हुनका कि कहय छै जे होइतै श्रद्धा ओइ श्रद्धासँ यहाँ जे कि जाइ छियै कोइ यहाँ जे कि पैदल जाइ छै तऽ कोइ गड़ीयेसँ जाइ छै कोइ भगवानके यहाँ जे कि कि कहय छै माखन मिश्रीसँ यहाँ जे कि कि कहय छै खुश करय छै तऽ कोइ यहाँ जे कि अपन श्रद्धा आचना भजन भक्तिसँ यहाँ जे कि कि कहय छै करय छै लेकिन ईहाँ सब कोइ भगवानमे जुड़ल रहय छियै हिन्दू धर्मके छै कि ये धर्मसँ यहाँ जे कि कि कहय छै पूजा पाठ ही करिकऽ मनमे लोग सच्चाइके तरफ ज्योत जलेने रहय छै प्रभुके कृपासँ बिना भजन भाव करने बिना पूजा पाठ करने कोइ भोजन नहि करि सकय छियै कि प्रभु हमर नहि खेलखिन तऽ हम केना खेबय ओइके वजहसँ एक्को लोटा जल जे तुलसी फूल पान किछु भी लए कऽ जकरा जेना जुकताबय छै तेना यहाँ जाइ छै वहाँ भगवानके शरणमे यहाँ अपना सर झुकाबय छै सर नमाबय छै कि प्रभु यहाँ जे कि जकरा जे जुकताइ छै तेना कि कहय छै वहाँ पहुँचय छै अपना शरण मे प्रभु हमर कि कहय छै कष्टके लए लाए सुख शान्ति जीवनमे दहो